हैलो हांजी हांजी हांजी हांजी ताज होटल दे ऑनर हांजी हांजी बोल्लो अच्छा गेस्ट आवा दे फारेन दा हांजी हांजी बोल्लो सत्त कमरे सर कनेह् कमरे कराने न एसी नान एसी जां कोई अच्छा अच्छा सारा किश कोई गल्ल नेई होई जाङन किन्ने ऐ सत्त ऐ अट्ठ चलो सत्त बारां दिन आस्तै होई जाङन कोई गल्ल नेई माराज पूरी खुशी थ्होग तुसेंगी तुंदे फारनरें गी आ कोई गल्ल नेई वेटर बी होई जाङन

फुल एसी आह्ले एसी आह्ले कमरे सत्त ते ज्हार ते बारां ते बारां दूना चौह्बी ते वेटर बी हैन कन्नै वेटर चौह्बी ते त्रीह् मतलब लगभग पैंती ज्हार रपेआ बनना ऐ

अच्छा अट्ठ ज्हार रपेया तुसें बी लैना माराज नेईं वा अट्ठ तुस नेई अट्ठ अट्ठ अट्ठ अट्ठ नेईं माराज तुस पंज लेई लैयो में तुसेंगी पता में मेरा इत्थै बिजली दा बिल बी ऐ तुसेंगी पता कियां किन्ना आवा दा ते एसी लाने कोई गल्ल नी तुसें में ढाई हुने मसां फोन कटदे तुसें अकाउंट च में पाई उड़ना कोई गल्ल नेई कोई गल्ल नी माराज पूरी फुल्ल त्यारी ऐ

चलो ठीक ऐ ठीक ऐ